جی نے میں ایک ورلپھول کا فلی آٹومیٹکلی واشنگ مشین لیا ہاں اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ مشین بہت اچھی ہے کہ اس میں ایک بار بس کپڑے ڈال دو تو واش ہو کر اور سوکھنے کے بعد با قاعدہ سب کچھ کلین ہو کر نکلے گا لیکن مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگا اس میں سب سے زیادہ اس کے اندر نقصان ایک ہی چیز کا نظر آیا کہ وہ جو اس کا ڈیٹرجن ہے جو اس کا پاؤڈر ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہر ایک کپڑے میں الگ ڈالو سب سے عجیب بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا لکویڈ ہی الگ آتا ہے اگر ابھی ہمیں کوئی سا دوسرا صرف ڈالنا ہو تو کپڑے خراب یا مشین کا جو اس کے اندر سسٹم لگا ہے اس میں دقت آنے لگتی ہے اس کی سروس کرائیں سب سے مین چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں پانی بہت یوز ہوتا ہے بھائی چوبیس گھنٹے اس کے اندر یا تو یہ کہ مشین چلانی ہے تو پانی کی موٹر بھی چالو رکھیں موٹر چلے گی تو بجلی بھی یوز ہوگی ابھی بجلی کا بھی نقصان پانی کا بھی نقصان نل اس کے اندر لگی رہنی چاہیے تو یہ واشنگ مشین فلی آٹومیٹکلی مجھے اچھی نہیں لگی اس سے تو بیسٹ وہی ہے جو نارمل ہوتی ہیں